हाँ लाइफ में किसी कोई कोई ऐसा समय कोई आ जाता है जोकि कोई स्पेशल चीज़ कोई के लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाती हैं या कोई अच्छा संवाद या विवाद अच्छा हो जाता है जोकि ईश्वर अपने दिल से कुछ किसी अच्छे आदमी और किसी अच्छे व्यक्ति के लिए कोई जो दिल से आवाज निकलती है चाहे कविता हो चाहे लेखक हो चाहे कुछ भी होता है अपने दिल से जो भी आवाज निकले किसी अच्छे आदमी के लिए उसको हमनें लिखी है और बोला भी है क्योंकि हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर अच्छा काम और अच्छा व्यवहार हमारे जो अच्छा लगता है उसके रूप को अगर उसको रूप में एक अपने ज़ुबान से और अच्छी अपने सोच से उसकी व्याख्या करते हैं उसकी सराहना का काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि उसको देख कर हमको अच्छा लगता है